हेल' खुलुमाबय दे औ आदसा आदसा आदसा आदसा दे आदसा औ आदसा आं बेहाय बुंनो नागिरो जेनोबा

बड'लेण्डआ ओरैनो सिसथ्रि जादों गुबैयै जेरै एबसुआ बर' रायजो राजाखौ जोंनो बर'नि गेजेराव माखाेसाे प्रब्लेमफोरखौ लानानै जा जेनोबा राजखान्थि बिथिङावहाय रांखान्थि बिथिङै समाज खान्थि बिथिङै बिथिं बर'खौ जौगा होनायनि थाखाय ओइ सोमावसारबोदोंमोन आरो बे सोमावसारनायनि उनाव सोमावसारनायनि फिथाइयाव बे बडले'ण्डआ बड'लेण्डआ माबाया बिटिसिया स्रिसथि जादों आरो बिनि गुबै थांखियानो जेनोबा बेहाय रायजो मोननानै दा बड'लेण्डखौ बै सोमावसारगिरि माखासे सुबुङानो पारसनानो बड'खौ सामब्लायनानै सालायलांगासिनो दङ बे दिगै मोनसे काउनसिल हिसाबै स्रिसथि जानायाव जोंनि जि नांगौ बेयो खुब समभब गासिबो साक्सेसफुल जाजोबा खिन्थु बड'लेण्ड स्रिसथि जानायनि लोगो लोगोनो जोंनि गासिबो नङाब्लाबो माखासे समयसाया स्रिसथि जादों जेरै राजखान्थि बिथिङै मोनसे जोंनि गेजेराव जेरै बे